जोंथ' एखनबा माबा बे खालामनायावथ' जोङो एखनबा मेसेंआव जोङो फुजा सिजोनावल' मोजां जायो जोंना ओमफ्राय बे माबा सिजोनावथ' दैज्लां सिजोनावथ' जोंना मोजाङानो जाखाया सारि मास पास मास जों ओरैनो थानांगौ जाखायो ओमफ्राय नैबे फुजा सिजोननिफ्रायसो जोङो एसे होखांनो हायो आरो जेनेबा लससो जाखायो जोंना बबेबा माब्लाबा एखनबा समाव बिदिनो जानोसै एखनबा समाव जाला आरो बेबायदि खानाय माबानाय फेसियेल खालामनाय बेफोरबादियाव नों फुजा सिजोनबाथ' एसे जागोन मास मोननैसोआ जागोन मास मोनथामसोआ नैबे माबानिफ्रायथ' नों गैथायखाया दा नोङो लससो जाखायो आरो जोंना दा